जी नमस्कार मैम जी मैम बताऍं क्या सेवा कर सकते हैं मैम आपकी जी मिल जाएगा मैम कितने तक का चाहिए जी पेन कार्ड आधार कार्ड जी कितने तक का लोन चाहिए आपको फिर

जी मिल जाएगा जी जी दस लाख तक का लोन मिल जाएगा सात परसेंट का ब्याज लगेगा मैम

जी ये एक से डेढ़ महीना लगेगा मैम जी नहीं सात परसेंट तो है ही मैम बहुत कम ब्याज है हमारे बैंक में जी कितना दूसरी बैंक का पता है नहीं मैम आपको गलत जानकारी हुई है कोई भी बैंक पैसे कम नहीं देती मैम ठीक छः परसेंट का आपको लग जाएगा मैम जी चलो तो ठीक है जब आप हमारे रेगुलर कश्टमर हैं तो पाँच परसेंट का लग जाएगा मैम जी वेलकम